नमस्ते सर जी नमस्ते सर सर मेरा एक्सिस बैंक में सेविंग अकाउंट है जो कि मुझे बंद करवाना है जी रणजीत सिंह अकाउन्ट नम्बर नाइन फाइव फाइव सिक्स डबल जीरो थ्री वन टू जीरो टू वन थ्री

सर मुझे इसमें जो हिडेन चार्जेज़ जो हैं वे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं जैसे कि एसएमएस चार्ज और मेरे पास एटीएम है चेकबुक है वैसे चेकबुक डेली तो यूज़ में होता नहीं है लेकिन फिर भी वे एटीएम चार्जेज़ बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं

जी सर मुझे प्रोब्लेम यही कि सर इसमें चार्जेज़ भी लग रहे हैं प्लस मेरा जो अकाउन्ट है इसमें अकाउन्ट बैलेंस अगर मेंटेन नहीं रहता है तो उसका भी नॉन मेंटेनस चार्ज भी बहुत ज़्यादा माइनस हो रहा है तो इसी कारण से मुझे अकाउन्ट बंद करवाना है जी सर मैं बंधन बैंक में अकाउन्ट ओपन करवाना चाहता हूँ जी हाँ

जी सर मैंने मैं आपकी बात से सहमत हूँ लेकिन सर मैंने बंधन बैंक के एजेंट से बात करी थी वे बोलते हैं कि हम आपका अकाउन्ट ज़ीरो बैलेंस पर ओपन कर देंगे और इसमें अगर आप अकाउन्ट बैलेंस बायस हो सकता है अकाउन्ट बैलेंस अगर ज़ीरो भी रहेगा या फिर किसी भी प्रकार का लो मेंटेनेंस अगर रहेगा तो आपका चार्जेज़ माइनस नहीं होगा

जी सर इसमें अधिकतम समय सीमा क्या रहेगी सर अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है सर हाँ सर मुझे अकाउन्ट बन्द करवाना है सर आप जो भी आपकी प्रोसेस है वह बता दीजिए ठीक है सर धन्यवाद सर